हेलो रजोरिया भोजनालय से बात कर रहे हैं जी मैं कुसुम बोल रही हूँ जी जी मैंने पिछली बार आपकी भोजनालय से खाना ऑर्डर किया था जिस पर मुझे अगले ऑर्डर के लिए एक ऑफर मिला था कि आप अगले ऑर्डर पे इस ऑफर को लगा लीजिएगा आपको उस पे कुछ डिस्काउंट छूट मिल जाएगी जी मेरे पास ये कूपन है तो मैं अभी कुछ सामान ऑर्डर करना चाहती हूँ कुछ खाने का ऑर्डर करना चाहती हूँ आपकी भोजनालय से तो क्या मुझे डिस्काउंट इस कूपन पर डिस्काउंट मिलेगा छूट मिल सकती है जी तो मैं ऑर्डर करना चाहती हूँ छ तवा रोटी विथ बटर बटर के साथ और एक पनीर एक पालक पनीर की सब्जी फुल कर दीजिएगा जी फुल प्लेट पालक पनीर की सब्जी और एक फ्राइड राइस कर दीजिएगा जी और एक तड़के वाली दाल

जी जी यही सब तो उसके साथ में यदि कूपन को लगाऊंगी तो आप मुझे कितनी प्रतिशत की छूट मिलेगी जी जी पंद्रह प्रतिशत की ठीक है तो मैं उस कूपन को यूज करना चाहूंगी इसका उपयोग करना चाहूंगी जी ठीक है अच्छा मतलब मेरा आर्डर हो गया वन फिफ्टी मतलब एक सौ पचास रुपए मुझे बस देने पड़ेंगे बाकी कूपन में ऑफ मिल जाएगा ठीक है ठीक है तो मैं यहाँ पेमेंट में नगद भुगतान करूंगी जब मेरे पास खाना पहुंच जाएगा तभी ठीक है ठीक है धन्यवाद